अॼुकल्ह पढ़ाई खां सवाइ कुझु बि काने अगरि असां पढ़ाई न कंदासीं त हुन खां सवाइ इंसान जी कोई अहमियत बि काने अगरि असां पढ़ियल लिखियल हूंदासीं छोजो अगरि असां किथे बि नौकिरीअ जे लाइ इंटरव्यू ॾियण वेंदा आहियूं त सभिनिनि खां पहिरीं असांखा उहे असांजी डिग्री असांजी पढ़ाई लिखाई पुछंदा आहिनि त हिनजे करे असांखे पढ़नि लिखण तमामु ज़रूरी आहे त असीं त हेॾो पढ़ियासीं कान पर असां चाहींदासीं कि मुंहिंजा ॿारु मुंहिंजी धीअ मुंहिंजो पुटु घणो ई पढ़ी करे वॾे मुक़ाम ते पहुचनि छोजो अॼु डिग्री ॾि ॾिसी करे ई माण्हूअ खे नौकिरी ॾेई वञे डिनी वञे थी त मां चाईंदसि त मुंहिंजा ॿारु ऐम बी ए करे कोई पोस्ट ग्रैजुएट थिए मां पंहिंजे ॿारनि खे अमैरिका मोकलियां कैनेडा मोकलियां लंडन मोकलियां ताकी उहे सुठी ऐजुकेशन पार करे सुठे ओहदे ते पहुची सघनि